जय झूलेलाल मां सारिका आहियां दवा कंपनी में एम आर असां वटि ई पेराप्लेनिट प्लेटीन दवा जो स्टॉक आहे तव्हांखे खपे ऐं दवा बुखार ऐं बदन दर्द में कमु ईंदी अहे मां सॼी मां सॼी डिटेल ई मेल कयां थी डिस्क्रिपशन में हा हा मां सेंपल मोकिलियो थी ठीकु आहे जय झूलेलाल

ही दवा मां तव्हांखे रिकमंड करदा त अमि मूंखे कमीशन ॾींदासीं तव्हांखे कमीशन ॾींदा वीह पर्सेंट ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल न न थैंक्यू जय झूलेलाल